ہلو لون کے لیے اپلائی کرنا تھا آپ کو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں میم آپ مظفر نگر سے بات کر رہے ہیں آپ آپ کو ہماری کمپنی کا نمبر کیسے ملا اچھا کتنے تک کا لون کی رکوائرمنٹ ہے میم آپ کو خریدنی ہے آپ کو کون سی کار خریدنی ہے آپ کو کار خریدنی ہے تو آپ بیس لاکھ روپے تک کا لون دیکھ رہے ہوں گے میم سبل اسکور کیا ہے میم آپ کا اچھا تو میم آپ بزنس کیا کرتے ہیں اچھا چلو ہو جائے گا میم آپ کے یہاں وزٹ کری جائے گی اس کے بعد بتا دیں گے آپ میں آپ کو واٹسپ نمبر بھیج رہا ہوں اس پر آپ جو ہے نا ڈاکومینٹ سبمٹ کر دیجیے جو جو میں بتاؤں گا آپ کو اسی نمبر پہ وسسیپ چلا رہے ہیں نا اوکے میم تھینک یو میں آپ کو بتاتا ہوں واٹسیپ پر جو جو ڈاکومینٹس چاہییں اوکے تھینک یو